जों गोदो बनजों सङो नालाय दा जोङो गेसजों संबाय जों गोदो गेस गैयामोन ओंखायनो जोङो दा गेसजों संबाय गोदोहाय बनजों सङोमोन ओमफ्राय दा गेसजों सङो ओमफ्राय गासिबो गेसजों संजोबो जों आरो फिसाफ्रा जों माने दाबो जों गेसजों संबाय गोदो बनजों सङोमोन दा बुद्रां बुस्रि बुद्रां बुस्रि संलाबायो जोङो गोजान गोजानाव नायगिरनानै सङोमोन दाथ' गेस नालाय एसे सुबिदा जादों आरो आरो दा जोङो गेसजों संब्लाबो दा सुबिदाबायदि मोनबाय गोदो बनजों सङोमोन जों सास्थि जाबोदों गोदो बनजों संनानै दा गेसजों संनानै एसे सुबिदा बायदि मोन्दों जोङो बुद्रां बुद्रिं बुद्रां बुद्रिं गोदो बनजों संबोबाय जोङो दा एखदम एखे सुबिदा बायदि मोनबाय आरो गेसजों संनानै दा बनाबो बनजों संनोबो दा गैला बनानो गासिबो सिफायजोब्बाय गासिबो फानजोब्बाय गैला आरो जोङो अबाव मोनबाय थानो बनखौलाय जोङो ओंखायनो गेसजों संनाय जादों जोङो दा जोङो दा खामानिफ्राबो जोङो मावो आरो मैगं लायो ना गुरो आरो एखदम खामलाबो मोनब्ला खामलाबो मावो बिराद खस्थ' आरो दा जोङो दा खामलाबो मावगासिनो दं जों जोंहा गारजेन गैयाब्लाबो खामला मावनानै जागासिनो आंहाथ' गारजेनबो गैया नालाय गोदोनिफ्रायनो जों खामला मावनानै जायो आरो आं मालायफ्राथ' मावनाङा आंसो मावो